جب میرے پاس وقت یا عرصے کی کمی ہوتی ہے تو میں رائتہ بنا لیتی ہوں گھر میں جوکہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے بہت اس میں زیادہ کچھ سامان بھی نہیں ڈلتا اور جلدی بھی بن جاتا ہے اور وہ سب کو زیادہ بھی اچھا لگتا ہے میرے گھر میں سب سے زیادہ رائتہ ہی کھایا جاتا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے مٹھا اور بُندی کو اس میں گھول دو اور اس میں تھوڑی سی مرچی چاٹ مسالہ اور نمک ڈال کر اس کو اچھے سے چلا دو تھوڑی بہت دس منٹ کے لیے اس کو رکھ دو تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور وہ وہ اچھے سے بن بھی جاتا ہے اور ہمارے گھر میں سب کو وہی پسند ہوتا ہے زیادہ اور ہم اس کو کسی بھی کیسے بھی اس کو کھاؤ یا پیو یا پھر کسی بھی طریقے سے یا اگر چاول کے ساتھ کھا لو تو چاول کے ساتھ کھا لو رائتے کو بہت ٹیسٹی لگتا ہے بہت ایزی بھی ہوتا ہے اور بنانے میں